मूंखे जे अगरि लिखण जो मौको मिले थो त मां अॼु जी जनरेशन ते लिखणु लिखां त जीअं असां रहंदासीं पंहिंजे माउ पीउ सां गॾु भेण भाउ सां गॾु मामे मामीअ सां गॾु चाचे चाचीअ सां गॾु ऐं अॼु जा ॿार उहो नथा रही सघनि पिया घर में जे अगरि भाउ भेण बि आहिनि त उहे पाण में तुर तुर ॻाल्हि ते अटकंदा रहंदा आहिनि जीअं असां झूने ज़माने में जीअं माउ पीउ जी सॼी ॻाल्हि ॿुधंदासीं अॼु जा ॿार उहे ॿुधंदा कोन आहिनि असां जीअं चाहियूं था अॼु अॼु जी जेकी जनरेशन आहे उहे गॾिजी रहंदा पंहिंजे माउ पीउ जे चवण में रहंदा त सुठो थींदो